जोंनि जिल्लाया जाबाय बाक्सा जिल्ला बाक्सा जिल्लाया आसामनि मोनसे मख'जाथाव जिल्लाफोरनि गेजेराव मोनसे बे जिल्लायाव गाहायै बर' सुबुंफोरा थायो बर' सुबुंफोर थानाय जिल्ला हिसाबै जोंनि जिल्लायाव गोबां बर' हारिमुनि लोब्बा गोनां फोरबोफोर फालिनाय जायो बेफोरबादिनो माखासे धोरोमारि सिबिसालिफोर माखासे गिदिर गिदिर फोरबो फालिनायफोराबो जोंनि जिल्लायाव जागासिनो थायो बेफोरनि मादाव बाथौ फुजा आथिसुवा फोरबो बेबायदिनो काति गासा फोरबो मागो फोरबो बैसागो फोरबोफोर फालिनायखौ जोङो फालिबोयो बर'फ्रा जाबाय बाथौ धोरोमारि सुबुं बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमखौ लायोब्लाबो बाथौ धोरोमआनो बर'फोरनि मोनसे गोजामसिम धोरोम आरो बाथौआनो बर'फोरनि गाहाइ धोरोम बेनि उन उनावसो माखासे धोरोमफोरा बर' हारिनि थाखाय सिनायथि जाबोदों बेफोरनि मादाव ब्रह्म धोरोम माखासे बर'फोर दं जायफोरा खृष्टियानिटि धोरोमफोरखौबो लानाय नुयो बेफोरनि मादावबो माखासे धोरोमफोरा हिन्दु धोरोमजों लोब्बा गोनां बेफोरनि गेजेराव जोङो बाथौ धोरोमखौनो बर'नि गिबि आरो गाहाइ धोरोम होननानै मखनांगौ बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ दिनैनि समावहाय गोथार बाथौ सान महरै फालियो गोथा बाथौ सानाव गिबि गिबियाव बाथौ थानसालिखौ साखोन सिखोनै फोसाबस्रांनाय जायो बेनि गेजेरजों दौरि दौसिफोरनि जोहै बाथौ थानसालिखौ सोदांनाय जायो गोथार दैजों सारनानै बेखौ फोथारनाय जायो आरो बिनि उनाव बर'नि रंगिना संगिना हारिमुनि बाहागो बादियै खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिफोर लानानै गामिनि बयबो जयै बाथौ थानसालियाव आरज मेथाइ रोजाबो खाम जथा सेरजा सिफुंनि गोदै देंखोआव बर'फोरनि बे आरज रोजाबनाया थारैनो बयनिबो गोसो गोरबोआव बिलिरलाङो बाथौ बोराइखौ गोजोनहोनायनि जानांगौ बे मोनसे बयनिख्रुइ गोथार आरो गोसो गोरबोजों हांख्राइनाय मोनसे हाबाफारि बेनि अनगायैबो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माखासे दोरोङारि फोरबोफोर फालिबोदों बेफोरनि मादाव मागो फोरबोआबो मोनसे मख'जाथाव फोरबो गोदोनि समावहाय मागोआव लावखार ओंखाम जानाय बेलागुर सावनाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ गोख्रोङै आरो मैखोमै मावबोनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव लावखार ओंखाम जानायखौ गोदोनि बायदि नुनो मोनलिया बेफोरनि अनगायै दिनैनि समावहाय सरासनस्रायै ज' ज' नखरनि बाय बाहागिफोर लोगो हमलायनाय जयै बोथिसे जालायनाय बायदिफोरखौसो नखरफोरावनो मावफुंनाय नुनो मोनो गुबुन फारसेथिं गोदोनि समनिफ्रायनो बर'फोरा बेलागुर सावनायनि हुदाबो दङमोन बे बेलागुर सावनायखौ दिनैनि समावहाय बायदि रोखोमै रंजानायै नोजोरजों मावफुंनाय नुनो मोनो मानोना गोदोआव जेरैबायदि बेलागुर लुयोमोन दिनैनि बेलागुर लुनायनि महर आरो आरिमुवा सोलायफैनो हमदोंसै गोदोआव सरासनस्रा बेलागुरखौ लुयोमोन नाथाय आथिखालाव बे बेलागुरखौ बायदि बायदि गोदान मुगानि महरफोरजों गाव गावनि रोंगौथिजों लुनानै सोमोनांथाव आरिमु दिन्थिनायबो नुनो मोन्दोंसै अब्लाबो मागोआव बेलागुर सावनाय आरिमुवा दिनैबो दङ मागोआव बेलागुर सावनायनि अनगायैबो गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि खान्थि बादियै सोलिबोनाय एन्थाब सिथाव सौराइ आखाय जानाय बायदिफोरा दिनैसिमबो सोलिबोदों मागोआव बिफां लाइफांखौ बेरे फुंजानि खानाय दोरोङारि खान्थिआबो दिनैसिम दंबोयो बेफोबायदि खानाय जिगाब एबा गुबुन गुबुन दिरुंजों खानायनि गेजेरजों खाजानाय बिफांनिफ्राय बांसिन फिथाइ मोनगोन बे मिजिं थिनाय जायो एबा मोनो होननानै सुबुं फोथाइनायजोंनि गेजेराव दङ बेफोरबादियैनो गुबुन मोनसे बर' समाजनि एबा जोंनि जिल्लायाव थानाय दोरोङारि फोरबोफोरा जाबाय बैसागु फोरबो आरो गुबुन मोनसेआ जाबाय कार्ति गासा फोरबो बैसागु फोरबोआ बर'फोरनि एबा आसाम नाङैनो मोनसे देरसिन फोरबो बे बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा एबा जोंनि जिल्लायावहाय सैत्र दाननि जोबनाय साननिफ्रायनो जागायनानै बैसाग दाननि स्नि खालारसिमहालागै फालिनाय नुनो मोनो सैत्र दाननि जोबथा सानखालि बैसागो जागायनायनि उनावहाय बे सानखौ गिबियाव मोसौ बैसागु महरै फालिनाय नुनो मोनो मोसौ बैसागुखालि मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो मोसौफोरखौ गलियाव गोदान दिरुंजों गोदान खानाय जायो मोसौफोरखौ बै सानखालि उदाङै नागारनानै होनाय जायो बेनि सिगां सिगां मोसौफोरनि बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय मोसौखौ हांगार एबा साराइनि हांगारफोरखौ देख्रुबनानै थावजों लागायनानै मोसौनि बिखुंआव बेखौ फथा फुननानै होनाय जायो बेनि उनावहाय मोसौफोरखौ माखासे मुवा बेसादफोर जेरै लाव फान्थाव हालदै दिगिलिटि आरो बाब्रिखब बायदि बिफांफोरनि बिलाइफोरखौ जथायै बेयावहाय आखाय एसे सबाइ एसे बायदि बायदिफोर जयै लगायना लानानै मोसौफोरखौ थुखैनो लांनाय समाव बेफोरखौ थि खालामनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं बेफोर मुवा बेसादफोरजोंनो माला सुनानै मोसौ गलियाव खुन्थायावहाय आलायना दोननाय जायो खायफाखौ लांगोनाफोरावबो आलायना दोनाय नुनो मोनो खायफोर खायफाखौ ननि बारेन्दानि न'नि खामसालिनि खुन्थायाव आलायनानै दोननाय नुनो मोनो बे मालाखौनो लाफानानै मोसौफोरखौ थुखैनो लांनाय जायो मोसौफोरखौ दैमायाव दंगआव जाम्फैफोराव थुखैनो लाङो आरो बेखौ जोबोर फुं समावनो मावफुंनाय जायो बेखौ मावनो लांनाय समाव बुथुमनानै दोनखानाय आखाय लाव फान्थाव सबाइ बायदिफोरनि जथायखौ लानानै मोसौखौ सारै सारै थुखैनो लांनाय जायो थुखैनो लांनाय समाव एबा थुखैनाय समाव मोसौखौ थांखिनानै रोजाबनाय मेथाइबो बर'फोरनियाव दङ जेरै लाव जा फान्थाव जा बे मेथाइआ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे मख'जाथाव मेथाइ बेफोरबायदिनो थैखांनानै मोसौखौ उदाङै नागारनानै होनाय जायो बे सानखालि दोनदालाव होग्रा मोसौखौबो दोनदालाव होनाय जाया बेसोरखौ उदाङै नागारनाय जायो मानोना बे सानआ मोसौफोरनि थिखानाय बे सानखालि मोसौखौ आबुङै उदाङै लाखिनाय जायो मोसौखौ मोनाबिलियाव खानो थाखाय गोदान दिरुं बाहायनाय जायो मोसौ गलिखौ साखोन सिखोनै सिबस्रांनाय जायो बेफोरबायदिनो मोसौ बैसागुआ बैसागुनि फालिथाइनि गिबि सान गिबि फालिथाइ महरै मिथिजायो बैसागुनि उननि सानाव मानसिनि बैसागुआ जुरियो बे सानखालि बयबो बर' सुबुंफोरानो जोंनि जिल्लायाव गाव गावनिख्रुइ देरसिनफोरखौ खुलुमो सिबियो आरो मान होलायो बिदियैनो देरसिनफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो मोजां हामलायनाय बावहरो आरो बयनिबो मोजांनि थाखाय आरज गाबनाय हाबाफारिया सोलायो बिदियैनो नखर नखर खुरमा गियाथि बाय बाहागि बयबो अनलायनायनि गेजेरजों आलासि जालायनाय नखर नखर लेंबोनानै जानाय लोंनाय हाबाफारिफ्रा सोलियो उननि साननिफ्राय बैसागुनि आबुं महरा बेरखांनो खाबु मोनसिनो मानोना बेनि उननि सानाव बैसागुनि गुबै रंजानाय बाजानायफ्रा जायो बे साननिफ्रायनो जुरियो रंजा बाजा रंजालि बैसागु मोसागिरि रिंगु दामसाफोरनि हान्जा हान्जा ज' ज' लोगो नांनानै मोसानाय मुसुरनाय आरो दावबायनायफोरा बेयावहाय बर'फोरनि बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गेदेर उन्दै बयबो ज' ज' लोगो नांनानै खाम जथा सेरजा सिफुं जाबख्रिं बायदि लानानै हान्जा खालामनानै नखर नखर मोसानाय गामि गामि बेरायहैनानै गाव गावनि रोंगौथिजों मेथाइ रोजाबनाय दामनाय देनाय आरो रोजाबनायफोरखौ नुनो मोनो बर'फोरनि बैसागु मोसानाया बयनिबो नोजोर होना नोजोर बोनो हानाय मोनसे मख'जाथाव मोसानाय बे मोसानायनि गेजेरजों बर'फोरादि आबाद गाहाइ सुबुं बेखौबो मिथिना मोनो मानोना बर'आव बर'नि बैसागुआव रोजाबनाय माखासे बैसागु मेथाइफोराव आबादजों लोब्बा गोनां जानायखौ नुनो मोनो बेफोर मेथाइफोराव बर'नि थांना थानायनि माखासे आरिमु मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय मानसिजों सोमोन्दो लाखिनाय गेदेर उन्दै दाहोना रुवाथि माहाजोन रुवाथि बायदिफोरनि सोमोन्दोफोरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो बेखायनो बर'नि हारिमुआव बैसागु फालिथाइया मोनसे मख'जाथाव आरो एंगारनो हायै बाहागो होननानै जों बयबो साननो हायो बैसागु रंजानायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङाव गोख्रों आरो गोहोम गोनां होननानैबो सिनायथि होनो हायो बे बैसागु रंजाथाइ फोरबो फालिथाइया दिनैनि समावहाय गावनि दामजुजों रंजानायनि अनगायैबो दा बैसागुनि रंजाथाइ फोरबोआ जौस्रांआवबो सौफैदोंसै दिनैनि समावहाय बैसागु फांसन खुंनाय आरो उदां एबा गेवलां बैसागु फालिनाय बायदिफोरखौबो जोङो नुनो मोनोसै बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बरनि गाहाइ दामजुफोर गाहाइ गाहाइ मोसानाय मुसुरनाय आरो मेथाइ रोजाबनायफोरा बयनिबो नोजोराव गोग्लैदों जौस्रांआव बैसागु फालिनायनि गेजेरजों जोंनि बैसागु फालिनाय एबा बैसागु फोरबोखौ मोनसे जौगाथाइ एबा स्थेनडार्थ महरै खालामनो नाजानाया रोखा बेरखांदों बेनि गेजेरजों जोंनि हारिमुआ गेवलांसारनो आरो मोनसे गोजौ थाखोसिम सौहैनायाव खाबु जागोननि मिजिंजों दिनैनि सुबुंफोरा बेखौ गोसो होनाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो दिनैनि समावबो हान्जा जुथिनानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव मोसाहैनाय गेदेरनि गेदेर उन्दैनि उन्दै बोराइ बुरि सेंग्रा सिख्ला बयबो जंखायलायनाय रंजालायनाय बायदि मेथाइ रोजाबनानै बैसागु फोरबोआव मोसानाय मुसुरनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजों बैसागु फालिथाइया थारैनो मेहेर गोनां आरो जोबोद गाब गोनां जानायखौ जों नुयो जोंनि जिल्लायाव बेफोरबायदियैनो मागो बैसागो आरो बाथौ फोरबो एबा बाथौ सिबिनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन माखासे दोरोङारि फोरबोफोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि मादाव हिन्दु धोरोमारिफोरनि माखासे फुजा फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि गेजेराव मखजाथाव फुजा फोरबो फालिथाइफ्रा जाबाय सिब फुजा मेला गनेश फुजा मेला लोखि फुजा मेला राज मेला बायदिफोरा थारैनो मख'जाथाव आरो बयनिबो जिउआव गोहोम खोलैनो हानाय जोंनि जिल्लानि माखासे फालिथाइफोर दिनैनि समावहाय जोंनि जिल्लायावबो बेफोर धोरोमारि सिबिनाय एबा धोरोमारि फुजाफोरखौ फोरबो महरै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनि हालामनि बेफोरबादि गनेश फुजा फोरबोनि गेजेरजों माखासे खान्थियारि धोरोम सिबिनाय हिन्दु थोरोमारि खान्थिजों बेफोरखौ सिबिनाय जायोब्लाबो बेफोराव हिन्दु सुबुंफोराल' बाहागो लायालासे गासैबो धोरोमनि सुबुं गासैबो रावआ सुबुंफोरखौनो जयै बाहागो लानाय नुनो मोनो गनेश फुजा फोरबोआव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गुबुन गुबुन रावआरि सुबुंनि गुबुन गुबुन गाननाय जोमनाय आसार आरिमुनि महरफोराबो गेवलांसारनो खाबु मोनो मानोना दिनैनि फुजा फोरबो फालिथाइफोरा मन्दिरावल' नांथानानै थायाखै बेनि गेजेरजों फुजा फोरबो फालिथाइनि गेजेरजों फुजा खालामनानै सिबिनायनि अनगायैबो बे फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन हारि महारि फरायसा गेदेर गोलाव गेदेर उन्दै बोराइ बेन्थ बयनिबो थाखाय खाबु गोनां खालामनानै होनाय जादों जेरावहाय गाव गावनि रोंगौथि गाव गावनि हारोन्थाइजों हारिमुआरि बिथिङै फालांगियारि बिथिङै खामानि मावनायनि खाबुखौ होनो हानाय जादों बे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला बायदि बायदि रोखोमनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनाय होनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गलाफोर आरो बायनाय फाननायनि खाबु खालामनानै होनाय बायदिफोरा थारैनो मखजाथाव बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन फोरबोफोर जेरै राज मेला लोखि फुजा बायदिफोराबो बेफोरबादि खाबुखौनो होगासिनो थादों जोंनि जिल्लायाव थानाय माखासे थानसालिफ्रा दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो फुजा आरो फालिथाइफोरखौ गोख्रोङै खुंनो हायाब्लाबो सम आरो खाबु लानानै बेफोर फोरबो आरो फालिथाइफोरखौ जोबोद गोख्रोङै फालिनाय नुनो मोनो जेरैहाय बोसोरफ्रोमबो बाथौ फोरबोखौ गेदेरै खुंनो हायाब्लाबो बोसोरथाम एबा बोसोरफानि गेजेर गेजेराव बेखौ जोबोर गुवार फोथारजों नोजोर होनानै एबा जोबोर गेदेरै खुंनाय नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो गुबुन गुबुन अह हिन्दुआरि धोरोम फालिथाइ गनेश फुजा शिब फुजा बायदिफोरखौ बोसोरफ्रोमबो गेदेर आरो गुवार फोथाराव नोजोर होनानै फालिनाय जायाब्लाबो जेब्ला नैजिबा बोसोर एबा सिलभार जुबुलि बाजि बोसोर एबा गलदेन जुबुलि बायदिफोरखौ जोबोद गिदिरै फालिनाय नुनो मोनो बेफोरबादि फालिथाइनि गेजेरजों थारैनो जोंनि जिल्लायाव थानाय माखासे सुबुंफोरखौ मोजां खाबु लाबोनानै होफैनाय जायो मानो बेवहाय धोरोम सिबिनायजों लोगोसे फुजा खालामनायजों लोगोसे बै हालामनि सुबुंफोरनो गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु होनाय जायो बे बिथिंआव बेसोरनि मोसानायनि रोंगौथि रोजाबनायनि रोंगौथि दामनाय देनायनि रोंगौथि आरो बे एखे हाबाफारियावनो बायनाय फाननाय गुबुन गुबुन फालांगियारि नोजोरजों गलाफोर होनानै बेफोरखौ मावफुंनानै गोबां रां बुथुमनो हानायनि खाबुखौबो होफैनो हादों जोंनि जिल्लायाव थानाय बेफोरबादि माखासे फोरबोफोर आरो दोरोङारि खान्थिफोर आरो बेफोरबादि हारिमुवारि दोरोंफोर आरो फोरबोफोरा जोंनि समाजाव माखासे मानि गोहोम खोख्लैनो हादों आरो बेफोरबादि गोहोमा हारि मोनसेखौ समाज मोनसेखौ सिनायथि होनायाव मैखोम बिफाव लादों